चौदह हज़ार पाँच सौ छः बारह हज़ार एक सौ दो उन्नीस हज़ार एक तेरह हज़ार चार सौ तीन पंद्रह हज़ार सात सौ चार